ہندوستانی فلمیں جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے پسند ہے جیسے کی مطلب ہر جگہ نیو نیو موویز نکلتے ہیں فلمیں نکلتے ہیں جوکہ کامیڈین بھی ہوتے ہیں رومانٹک بھی ہوتے ہیں بہت مزہ آتا ہے مجھے اور مجھے جو مطلب زیادہ مزہ آتا ہے وہ تھوڑا کامیڈی والا موویز زیادہ مجھے آتا ہے مطلب مزہ آتا ہے جیسے کہ پی کے ہو گیا

اس کے بعد تارے زمیں پر یہ سب موویز مجھے بہت پسند ہیں اور اس کے علاوہ میں جو ہے پاکستانی سیریز دیکھتی ہوں کیوںکہ وہ بہت زیادہ ڈرامیٹک ہوتی ہے جس سے زیادہ تو رونا آتا ہی ہے پاکستانی سیریز میں اور اس کے علاوہ میں ترکش کے سیریز بھی دیکھتی ہوں ان میں بہت مزہ آتا ہے اردو ڈبنگ میں دیکھتی ہوں یوٹیوب سے تو وہ بھی بہت مزیدار ہوتے ہیں اور میرے سب سے فلمی گانے جو مجھے پسند ہیں وہ میں اریجیت سنگھ کے جتنے بھی سانگس ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں کیوںکہ وہ بہت زیادہ میننگ فل ہیں اور اس میں زیادہ بہت زیادہ میں لطف اندوز ہوتی ہو اریجیت سنگھ جو ہے وہ مجھے اس لیے پسند ہے کیوںکہ وہ بہت زا اتنا وہ نہیں کرتے ہیں دکھاتے نہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ بہت سالوں سے ابھی تک وہ ابھی تک فلم انڈسٹری میں کام کر رہے گانا گانے کا کام کر رہے ہیں تو اور میرے سب سے جو سریز جو مجھے پسند آتا ہے وہ ترکش کے شجر ممنوع ہے اور پاکستانی جو مجھے پسند ہے اور وہ ہے مائری جو آج بہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے ٹرینڈنگ پہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور فلم جو ہے وہ مجھے پی کے پسند ہے تارے زمیں پر یہ سب موویز مجھے بہت زیادہ پسند ہے